ट्रैवल करने दी जां यात्रा करने दी साढ़ी जेह्ड़ी पलैनिगं ऐ काफी देर पैहले शूरू होई जंदी ऐ मतलव ट्रैवल करने कौला पैह्ले कोई अट्ठ दस्स दिन पैह्लैं अगर दूर दा लम्बा ट्रैवल ऐ ते ओह् काफी देर पैहले शूरु होई जंदी होर कुद्धर जाना केह्ड़े होटल रौह्ना केह्ड़ा इलाका ज्यादा सेफ ऐ जे तुस फैमिली कन्नै ट्रैवल करा दे हो रोह्ने आस्तै केह्ड़ा होटल सेफ ऐ ओह सारा ध्यान च रक्खना पौंदा कुदैं यात्रा करने कोला पैह्लै होर जिद्धर जा दे ओ उस तरफ अगर तुस जा दे हो कि'यां जाना ऐ केह्ड़ा मोड आफॅ ट्रांसपोर्ट केह्ड़ा य़ूस करना ऐ ओह् सारा इस्तेमाल करना जेह्ड़ा ट्रांसपोर्ट दा ज़रिआ ओह् सारा पैहले इक बड़े ड़िटेल तरीके नै पलैन करने पौंदा ऐ कि जि''यां एग्ज़ैम्पल अगर मिसाल लैचे अगर मौसम खराब ऐ ते अगर तुस दिल्ली जा दे हो ते हमेशा ऐ ऐड़वाईज़बल होंदा कि बाय ट्रेन जाओ क्यूंकि बाय एयर अगर मौसम खराब ऐ ते ट्रैवल करना शायद सेफ नेईं होंदा

जेह्ड़े डिफीकल्टी आंदी रोड़ उप्पर ट्रैवल करने दी जिन्ना लम्बा सफर ऐ गड़्ड़ी चलानी होर इन्नी दूर जाना ओह् अस ऐवाईड करने होर अगर मौसम साफ ऐ दिक्खेआ अगर अज्ज कल्ल बड़ा ज्यादा स्पोर्ट सिसटम आई गेदा ऐ गूगल उप्पर दिक्खगे अगर तुस मौसम दी पूरी जानकारी अगले दस्स पंदरां दिन दी देऊड़नी एवन इक म्हीने दी बी देऊड़नी उनैं ते इसलै अस्स कुस दिक्खचै अगर मौसम ऐ जदूं जुसे ट्रैवल करना बाय एयर अपना ट्रैवल पलैन करी सकदे हो शोयर होर्ई जंदा कम्फर्टेबल होई जंदा मतलव थोह्ड़ी आरामदायक होई जंदी थोह्ड़ी यात्रा होर जिद्धर जाना तुस जलदी पुज्जी जंदे होर उस जगह् जाइयै तुस आराम कन्नै अपना टाईम जेह्ड़ा ऐ अगर ट्रेन उप्पर ज़ाया होआ दा इक रात उद्धर जाइयै तुस उसी आराम कन्नै ओह् टाईम उत्थैं तुस बतीत करी सकदे हो ते अलायदा सारी चीजां डिपैंड करदियां केह् भाई मौसम कनेहा ऐ कुद्धर जाना तुसें जिद्धर जा दे ओ उद्धर रौह्ना कुत्थै ऐ एह् सारी चीजां दिखदे होई नार्मली ट्रैवल जेह्ड़ा ऐ ओह् पलैन करने होन्ने होर शायद गूगल एह्दे च बड़ा इक इम्पार्टेंट जां इक बड़ा ज़रूरी रोल प्ले करदा साढ़ा जेह्ड़ा ट्रैवल दा इक पलैन ऐ उसी फाईनल करने गी